دن بھر پانی کے مختلف کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے تو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ جسم ہائڈریٹیڈ رہے اور صحت برقرار رہے ہر انسان کو دن بھر میں کئی دفعہ پانی پینا چاہیے خاص کر گرمی کے دنوں میں دوسرا برا بڑا کام پانی کا کھانے پکانے میں ہوتا ہے چاہے چاول پکانے ہو دال بنانی ہو یا کوئی اور کھانا تیار کرنا ہو پانی ضروری ہوتا ہے پانی کے بغیر ہم زیادہ تر کھانے نہیں پکا سکتے تیسرا کام صفائی کا ہے ہاتھ دھونے برتنوں کی صفائی گھر کی صفائی یا کپڑے دھونے سب کے لیے پانی درکرار ہوتا ہے ہر روز صفائی کے کاموں میں پانی کا بڑا حساب ہوتا ہے پانی پودوں کو پانی دینے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے جو لوگ باغبنی کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے پانی روز کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ ٹوائلیٹس کا استعمال کرنے کے بعد بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے صاف صفائی اور ہائجین کے لیے یہ بہت ضروری ہے